एक बेरके बात हइ जे हम अप एगो रिश्तेदारके शादीमे हम समस्तीपुर जाइ छलिए रास्तामे हमरा कहलक कि जे कहीँपर हमर पर्स जे हइ से गिर गेलक तऽ हम जाएत रहिए तऽ हम तऽ रोडके किनारे गाड़ी पकड़ैके लेल खड़ा रही हमरा तऽ पर्स गिर गेल रहै तब हम करू की तकरा बाद जे हइ से एगो ड्राइवर आएल हम ओकरा कहली जे एना हमरा पर्स उर्स गिर गेलक हँ हमरा जाइके जरूरी हइ तऽ ओ जे ड्राइवर रहै बड़ा बढ़िआँ ड्राइवर रहै ओ हइ से हमरा अपना गाड़ीमे बैठेलक आओर हमरा मतलब रास्तामे पइसा नहि रहै तऽ जाममे फँसि गेल रहै तऽ हमरा भूख लागल रहै तऽ ओ जे हइ से हमरा अपने पइसासँ वएहसँ खाना खिलेलक पानी पिलेलक हम ओ बहुत ओ एकदम ओकर मतलब जे हइ बहुत बढ़िआँ स्वभावके ड्राइवर रहै ओ अपना बारेमे बतेलक जे एकर घर कहाँ हइ सब बतेलक आओर एतना अच्छा ड्राइवर रहै जे कि बताउ जे हमरा जहाँ जाइके रहै वहाँपर ओ छोड़ि देलक ओ आओर रास्ताभरि एकदम अच्छासँ बात केलक आओर वएह हमरा पइसो ताहिमे दैत रहै जे उधरसँ कइसे आएब अहाँ कहैत रहै तऽ हम हथीसँ कहली जे नहि हइ यहाँ जे ले लेब हम ओकरा ओकर एड्रेस ले लेली जे हम ओकरा पइसा दे देब तऽ ओ कहलक जे ने जे ठीक हइ अहाँ रखू बहुत बढ़िआँ ड्राइवर रहै ओकर हम धन्यवाद करै छी वइसन ड्राइवरके वइसन ड्राइवर होइके चाही जे जरूरत भेलापर सबके मदद करैए ओ ड्राइवर जे रहै हमरा जहाँ रोकैलए कहैत रही ओकरा वहाँ ओ रोकि दैत रहलक रऽ आओर एतना अच्छासँ गाड़ी चलबैत रहै कि की बताउ ओ रास्तामे जे जाइ छी तऽ ओहिमे बहुत मतलब खड़ंजा टाइप रस्ता हइ फिर भी ओ ओतना अच्छासँ चलेलक जे ओहिमे खड़ंजा नहि बुझाइत रहै अच्छा ड्राइवर रहै अच्छा आरामसँ गाड़ी चलेलक हमरा जहाँ जाइके रहै वहाँ ओ पहुँचा देलक